तव्हां पंहिंजे धंदे जे बारे में अहिवालु ॾेयो रीयल एस्टेट प्रोपर्टी जो कमु आहे इक्ज़ैक्टली इनमें जो तव्हां फ्लैट वठंदा आहियो बिल्डर खां बिल्डर बिल्डिंग ठाहींदो आहे बिल्डिंग ख़तमु थियण ताईं तव्हांजे फ़्लैट जी वैल्यू वधी वेंदी आहे मार्केट में छोजी करे अॼुकल्ह चेम्बूर में रहण ॾाढो ॾुखियो आहे हुनजे करे सभु माण्हू घर वठण सोचनि था पंहिंजो पंहिंजो ऐं हिनमें हिकु फ़ाइदो इहो थींदो आहे तव्हां बिल्डर खां फ़्लैट वठो बिल्डिंग ठहे तव्हांजे फ़्लैट जी वैल्यू वधी वेंदी आहे अगरि तव्हांखे उते न बि रह्णोल आहे तव्हांखे नथो सम्झि में अचे त तव्हां बदली कराइ सघंदा आहियो पोइ तव्हांखे जेंसि ताईं बिल्डिंग ठहे घर ठही वञे सभु कुझु थी वञे तव्हांजे फ़्लैट इहो अघि वधी वेंदो आहे आसमान छुए वठंदो जंहिंमें अॼु तव्हां वठो था असीं लख में हिकु फ़्लैट वठो था ठहिंदे ठहिंदे ठहिंदे थोरे टाइम में उनजी सवा करोड़ वैल्यू थी वेंदी आहे टे साल ठहण में लॻंदा आहिनि माण्हू रहण शुरू कंदो आहे त ईअं तव्हांजे वीह पंजवीह लख हिते ई वधी वेंदा आहिनि हाणे हीअंर मां हिकु फ़्लैट बि हिकु कस्टमर खे विकयूं बिल्डिंग ठहे पई तंहिंमहिल न पियो चवे जॾहिं ठही वई आहे त हाणे चए थो मूंखे वठी ॾे हाणे उन अघि में किथां मिलंदी बिल्डर जा पंहिंजा ई अघि वधी विया आहिनि त हिन करे प्रॉपर्टी में ई फ़ाइदो आहे अॼुकल्ह माण्हू सो सोचिंदो आहे की हीअ सोन वठां सोन वठी करे छा वठंदो आहे वठी त छॾिंदो आहे वरी हुन जॾहिं विकरणो ईंदो आहे न उन वीह टके वीह टका पंजवीह टका सोनार कटे छॾिंदो आहे इनमें बि फ़ाइदो प्रॉपर्टी में ई आहे अॼु जी तारीख़ में प्रॉपर्टी नंबर वन आहे त हिन करे मां कंहिंखे बि सजेस्ट कंदो आहियां की तव्हां वठो ऐं तव्हां उनखे थोरो टाइम पाण सां गॾु रखो प्रोपर्टी खे जेंसि ॿ टे साल त घटि में घटि रखणु खपे त हिनमें तव्हांजा पंजवीह टीह टका अघि मथे मिली वेंदा आहिनि ऐं प्रोपर्टी काई रोड साइड हुजे किथे लोकेशन सुठी हुजे गाडन वग़ैरह हुजे त उनजो प्रोपर्टी जो मुंहुं मांगी रक़म मिली वेंदी आहे थोड़े टाइम खां पोइ